जियां कि प्राडेक्ट दे बारे च मै कोई नेगटीव गल्ल सनानी तां प्राडेक्ट मोबाइल दे बारे च ई सनाना कि एह्दे बड़े नुकसानात न क्योंकि अज्जकल दे बच्चे दिक्खो बुढ्ढे दिक्खो सारे अज्जकल मोबाइल उप्पर आई दे ओह् कोई बी कोई खेढ कूद सब कुछ खत्म हो गेआ अज्जकल कोई बी चीज दिक्खो सब मोबाइल उप्पर चली गेमां आई गेइयां ओह् बी सिर्फ मोबाइल उप्पर ही ऐ कोई बच्चा कोई कुछ बाह्र कोई खेल ऐ जेह्ड़ी ऐ बाह्रै आह्ली सढ़ियां हरकतां होंदिया खेलना कुद्दना अज्जकल ओह् सब कुछ बंद होई गेदा ते एह्दे कारण मोबाइल दे बड़े नुकसानत जियां जियां दुनिया अग्गें बधै करदी तियां तियां ओह्दे नुकसान नुकसान बड़े होवे दे ते मैं आक्खना चाह्न्नां कि एह् कम्म मोबाइल उप्पर घट्ट द्वाजा देइयै ते खेल कूद उप्पर ज्यादा फोक्स ध्यान दित्ता जाए बाकी ठीक ऐ मोबाइल दे फायदे बी हैन लेकिन नुकसानात बड़े ने एह्दे कि बन्दा अपनी जेह्की जिन्दगी ऐ ओह् पूरी मोबाइल उप्पर ही हून बिता दा नेईं तां पैह्ले पैह्ले होंदा हा कि बन्दा सिर्फ इक दो मिन्ट मोबाइल दिखदा हा ते ओह्दे बाद कम्म करदा हा लेकिन अज्जकल केह् ऐ कि जब बी जेह्लू बी दिखगे बन्दा मोबाइल उप्पर ही बिजी रौंह्दा ते मोबाइल दे बड़े नुकसानात न एह्दे कारण मोबाइल दे असें यूज़ करना किश घट्ट करना पौना